सतावीह डिसैम्बर ॿ हज़ार हिक सतावीह नवैम्बर उणिवीह सौ अठानवे अठ ऑक्टोम्बर उणिवीह सौ असी एकवीह ऑक्टोम्बर उणिवीअ सौ छहाठ यारहं जूलाई उणिवीह सौ नवानवे